बर' रावा मिडिया आरो सोलोंथाइयारि खान्थियाव थोजासे थान्दै खालामजादों होनना आं सानो मानोना सिगांनिफ्राय मानोना अनेक सोलायबोबाय मिडिया आरो सोलोंथाइयारि खान्थिफोरा गोदोनि जुगाव दस्रामोन दानि जुगाव दा सोलायबोबाय तिसार्चफोर सोलायबाय स्कुल आरि गोदान गोदान जाबाय सोलोंथाइयारि नलेजफ्रा बारायलांगासिनो दं आं बेखौनो सानो